मैं अपने या किसी भाई के घर के पीछे बतख पालने वाले या कुक्कुट के लिए बजरंग कार्य का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले पीछे तालाब में पानी होना चाहिए और पानी को साफ सुरक्षित होना चाहिए उसमें किसी प्रकार की गंदगी या मैल नहीं होना चाहिए और अपने सभी साथियों के साथ मिल कर के उसका सही ढंग से ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारे बतख या कुक्कुट को किसी प्रकार की कोई भी हानि ना हो पाए आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब बतख बच्चे होने के लिए पहले अंडा देती है अंडे से कुछ दिनों के लिए रखे रहने के बाद वह अंडों से ही बच्चे तैयार होते हैं बच्चे अंडा फोड़ फोड़ने के बाद बच्चे निकलते हैं बच्चों को सही सुरक्षित स्थान पर होना अनिवार्य है क्योंकि उनको अन्य जानवरों से भी बचाना पड़ता है अगर उनका देख रेख ना सही ढंग से किया तो बच्चे जो होते हैं उनको जानवर उठा ले जाएंगे अगर देख भाल नहीं करेंगे जैसे कि बच्चों को जानवर जैसे कि साँप बिल्ली कुत्ता इन सभी जानवरों से बचा कर रखना पड़ता है अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो मान लो कि बच्चे को साँप बिल्ली कुत्ता ये उठा ले जाएंगे इसीलिए हम को उनकी निगरानी भी रखनी है संकेतिक अनुवांशिक शरीर लक्षण आक छोटे युवा जानवरों की देखभाल कैसे हम लोग करते हैं छोटे बच्चों को खास कर के निगरानी में रखा जाता है निगरानी या किसी देखा जाए तो चारों तरफ़ किसी प्रकार की जाली आती है और ऊपर से टीन या फूस का भी ऊपर से तनाव रखा जाता है जिससे कि कोई जानवर उसके अंदर ना प्रवेश कर सके युवा बच्चों को सावधानी से रखना चाहिए जैसे कि हम लोगों को पता होना चाहिए बकरी है मुर्गी है ये सभी भैंस है सभी को ब इन इन सभी जानवरों के बच्चों को बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा जाना चाहिए और समय समय पर उनको देखना भी चाहिए और कोई भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत आती है तो उनको डॉक्टर के सलाह की आवश्यकता होती है अगर ज़रा सी भी कोई दिक्कत हो तुरंत ही इनको डॉक्टर की सलाह द्वारा दवा का इलाज़ कराना चाहिए जैसे कि हमको सबको पता होना चाहिए कि युवा बच्चे को बचाना बहुत ही छोटे बच्चों को बचाना बहुत की कठिन होता है क्योंकि उनको जो उनकी माँ होती है वो उन अपने साथ ही रखती है देखा जाए तो वो खुद उनको बचाती है लेकिन हम लोगों का भी दायित्व होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उनकी देख रेख रखें जिससे की उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो सके अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो जाती है इनको तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जिससे कि आगे उनको कोई समस्या ना हो सके